हॅलो म्हाका थोडें इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें म्हळ्यार गोंयाक जी पळय बरी आर्किटॅक्टर ओल्ड बी घरां आहा पय नी ती खंच्या कॉमेंटची किंवा ती घर कसल्या तरेचें आसा ती कशें करून बांदल्यात ताका किदें मटेरीयल केला कितलीं वर्सां पयलेची अशें आसा हय ओक आं अजून आसा आं हय

हय हय

हय आतां ही मुखाल्ली पडवी उरता पळय किंवा ये उरता पळय किंवा वन्टी कोता पळय नी त्यो किद्या कसली मटेरीयला पासून बांदिली वता किदें आं हां आं हां कळ्ळें हय हय हय हय पयली कांय सिमेंट नाशिल्लें

आं हां आं आं हय जाली कळ्ळें कळ्ळें आं आं हां हय हय हांवें कळ्ळे हय हय आं आं कळ्ळें

हय म्हळ्यार री रिलीजन थोडें जाल्या चेन्ज जालो हय हय मळ हय मळ हय म्हटकच पयली राज्यांगणाची ती मुस्लीम हिंदू घरा उरतली हय हय हय

हां हां हां कळ्ळें कळ्ळें आं ताका लांकुडूय बी तातूंत भरपूर उपयोग केल्लो वयताले कळ नी

आं आं हय

आं पोर्तुगाला गेली आनी त्या मेळटा आतां गोंयांत सादारण अशी कितली तरी वोल्ड घर उरू शकतली म्हळ्यार खूब वर्सा उल्ल्या कितें जाला

आं कळ्ळें कळ्ळें हय कळ्ळें आं बरें बरें बरें बरें म्हाका एक कोणा फोन आयला आं मा मा तोड्या उलोया आमी आं ब ब ब ब